हाँ भैया ये मछली क्या हिसाब दे रहे हो रोहू लेनी है साढ़े तीन सौ रूपये में और अच्छा बढ़िया है और दूसरा कौन सिंघन है औ इसका रेट क्या है अरे दादा मोरे तो का लेई ना देहो का हाँ महंगा महंगाई तो है अच्छा दूसरी और कौ

औ ओर कौन सी है मांगुर सींग कितने में है और रोहू रोहू रोहू रोहू का सही रेट बताईये अरे ना अरे नहीं दस बीस बात ना है जो वाजिव हो वो दाम हमसे ले लीजिये औ हमको दीजिये

अरे भैया हमको तीन किलो लेना है तीन किलो कितने रुपये की हो जाएगी अरे और काम कर देते भैया तो बहुत बढ़िया रहे है घाटा आप अपना मत करिए तो वाजिब दाम बता दो हम ले ले चलो चलो ठीक ठीक ठीक लाओ लाओ लाओ दो भैया ठीक है लो पैसे लो ठीक ठीक ठीक

और आगे वो दुसरी कौन है हाँ हाँ हाँ तो भैया हम तो आपय सेरे सब सौदा लेत हय

तो भैया बरात नहीं रहय तऊ का करी अब अब जौन हय आई गवा माहौल तो

अरे तो अभी दस किलो और दे दो तनिक पाहिले देईक परि

अच्छा तो ठीक है कह दो कल जईहे औ फिर और नंबर आ रहा फिर औ हम आप ही के पास संपर्क ठीक है ठीक ठीक ठीक